हेलो हाँ नमस्कार मैम हम गनपत एजेंसी ही से ही बोल रहे हैं जी मैम आप कितने लोग हैं आपने आठ लोग बताया ना अच्छा मैम आपको इंदौर से ओमकारेश्वर जाना है मैम अच्छा मैम हमारे पास एक सीटर अवेलेबल है बिलकुल आप कैसी सीटे लेना चाहेंगे मतलब आपका बजट है उस हिसाब से आप बताइए थोड़ा फ़िर हम आपको डिटेल देंगे जी मैम हमारे पास एक सीटर है जैसा आपको चाहिए हमारे पास वैन है जिसमें कि आप आठ लोग बिल्कुल आराम से आ जाएँगे और जो कि आपने सामान बताया वह भी बिल्कुल आराम से आ जाएगा और आप जो भी ले जाना चाहे आपके सर्दी के लिए रज़ाई कंबल वगैरह वह भी आराम से उसमें फिट हो जाएगा हाँ और मैम आपका जो बजट है वह आप बताइए मुझे उस हिसाब से फ़िर मैं आपको बताऊँगी हेलो जी मैम हमारे हिसाब से तो आठ लोगों का जिस टाइप से आपको वैन चाहिए उसके हिसाब से तो बीस हज़ार के समथिंग उसका बजट रहता है मैम तो फ़िर आपको वैन भी तो थोड़ी फैंसी टाइप की चाहिए आप बोल रहे हैं उसमें कि सारी सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए सामान रखने की जगह चाहिए खाना खाने की जगह चाहिए तो उसके हिसाब से तो पैसा लगेगा ना मैम मैम पन्द्रह हज़ार में तो नहीं हो पायेगा मैम मैम आपके लिए लास्ट फाइनल अठ्ठारह बोल दिया है हमने हाँ मैम तो ओ के मैम सोलह हज़ार में फाइनल करते हैं तो मैम आपको मतलब कब जाना है आपको अच्छा मैम और मैम आपकी कितने दिन की ट्रिप रहेगी अच्छा मैम तो नहीं मैम इशु तो नहीं है बट उसका चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा अलग से लगेगा जो भी है उसका पैसा होगा वह नहीं मैम बिल्कुल नहीं वह वह तो मैम आपका दिन के हिसाब से होगा पर डे का पाँच हज़ार रुपये लगेगा मैम हाँ मैम हाँ मैम और मैम मैं आपको कुछ बता दूँ जैसे कि हमारी गाड़ी से कोई भी कोई भी टूटती है या कुछ भी होता है और जो भी टोल टैक्स वगैरह होते हैं वह सारे आपको ही पे करने पड़ेंगे हाँ मैम वह सोलह तो आपकी तीन दिन का ट्रिप पर रहेगा ना उसके बाद आप आप और कहीं घूमने जाओगे तो उसका पैसा पैर डे का पाँच पाँच हज़ार है हाँ ठीक है मैम धन्यवाद आपका गनपत एजेन्सी में गनपत एजेन्सी में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी यात्रा शुभ रहे थैंक यू मैम धन्यवाद